नमस्कार हम रणधीर कुमार झा बजय छी सुतपुरसँ हम काल्हि एकटा शेयरमे एक ओला कैब बुक केलहुँ हँ जकर टाइमिंग आइ सुबहके सात बजेक पैंतालिस मिनटमे पहुँचबाक रहऽ हुनका दरसल हमर परिवारके जेबाक रहऽ कतहुँ ट्रैन पकड़बाक लेल जे एतएसँ दश बीस किलोमीटर अछि तऽ हुनका हम बुकिंग केलहुँ रहऽ जे टाइमिंग तऽ भऽ गेल लेकिन अभीतक ओ पहुँचल नहि अछि तऽ कृपया हमरा अहाँ बता सकैत छी जे किआ नहि पहुँचल यऽ आओर अगर नहि बता सकय छी किआ नहि पहुँचल तऽ हुनकासँ कॉन्टेक्ट करू या हुनकर कॉन्टेक्ट नंबर लिअ हम हुनका कॉन्टेक्ट नंबरपर बहुत बेर कॉल केलहुँ मुदा ओ फ़ोन नहि उठेलक तऽ अहाँ हमरा कृपया करयकऽ हुनकर कॉन्टेक्ट नंबर दिअ या कॉन्टेक्ट करू ताकि हम ई पता करि